ہلو ٹیکسی ڈرائیور ہاں جی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ٹیکسی بک کری تھی مجھے اسے منسوخ کرنا ہے ہاں جی میرا وہاں جانا کینسل ہو گیا ہے ہاں جی تو میں نے آپ کو جو پیشگی رقم دی تھی ہاں جی تو آپ مجھے وہ لوٹا دیجیے ہاں میرے پے ٹی ایم اکاؤنٹ پہ یا پے پے زیپ جس پہ آپ کو کرنا ہے اس پہ کر دیجیے اوکے تھینک تھینک یو